हा ज़रूरु भेण पाणि हलूं था ॾहे पंदिरहें मिन्टे में निकरूं तव्हां डूमस हूअ हितां खां पहुचण में पंदिरहं खां वीह मिन्ट ई लॻंदा पाणि कार सां हलंदासीं ऐं गॾ दालपत्री खणजो बि छाहे हेठि विहण में कम ईंदव ऐं गॾु कपिड़ा बि खणजो जे तव्हां पेर बोणनि वारा हुजो या थोरो रमणु वारा हुजो त कपिड़ा बि खणिजो ऐं पाणि पंदिरहें मिन्टे में हेठि गॾिजूं था बीच ॾाढो मस्तु आहे साफ़ु सुथिरो आहे ऐं हींअर पूनम अचण वारी आहे त पाणी बि चङो आहे तंहिंखां पोइ खाइण पीअण जी जेसिताईं खाइण पीअण जी सभु सुविधा आहे फ्रेंकी मेगी इहो सभु मिलंदो आहे तंहिंखां पोइ बि डुमस खां ॿाहिरि निकरी बि भजिया मिलंदा आहे हुते त भजिया बि ॾाढा फेमस आहिनि ॾाढा प्रख्यात आहिनि हितां जा पाणि भजिया बि खाईंदा ईंदासीं घरि हा भले हलो पाणि हलूं था हाणे अंदरि डुमस जी साइड डुमस में ही ॾिसो हिते ऊंट बि आहिनि ऊंट ते सवारी कराईंदा आहिनि तंहिंखां पोइ ॿियूं गेमूं बि आहिनि ॿियूं रादियूं बि आहिनि हिते में माण्हूं विहंदा आहिनि ॾिसो तंहिंखां पोइ थोरो अॻियां हलंदासीं त उते जेकी समुंड में जेके राइड थींदी आहे जेकी गेमूं थींदी आहे समुंड में त सर्फिंग अहिड़ो उहो सभ बि आहे हा नंढनि ॿारनि जे लाइ चकडोण वग़ैरह आहे बीच में त समुंड में त पेर ॿोणींदव न पाणी हूंदो त चेंज करण लाइ कपिड़ा मटाईंदव पोइ तव्हां तव्हां घणा माण्हूं आहियों मां हुन हिसाब सां गाॾी कयां चारि माण्हुनि लाइ हा गाॾी में ई हलंदासीं पाणि हलो हलो पाणि हेठि हलूं गाॾी में वियूं